इक्क बारी जदूं नवरात्रें दा समां हा नवरात्रे चला करदे हे जिनेंगी अस डोगरी च नरात्ते आक्खने आं उसलै में माता वैष्णो देवी कटरा गेआ हा अस सारे जानने आं जे माता वैष्णो देवी जित्थें विराजमान न उस जगह दा नां कटरा ऐ ते उत्थें दूनिया भर दे लोग औंदे न सिर्फ साढ़े देश दे बक्ख बक्ख कोने दे लोग गै नेईं औंदे बल्के बक्ख बक्ख विदेशें थमां लोग इत्थें दर्शन करने गी औंदे न ते माता दे अग्गें अपनी प्रार्थना करदे न जे ओह् इस अपनी जिंदगी च कोई बी परेशानियां दा सामना नेईं करना औंदा जीवन शैल चाली कन्नै लंगदा ऐ ते जिसलै में उत्थें गेआ हा माता वैष्णो देवी दे उत्थें आये दे इंया बी बड़ा रश औंदा ऐ बड़े लोग औंदे न ते नरातें च खास करियै उत्थें बड़ा रश औंदा ऐ ते उसलै इन्नी जादा भीड़ बी जे उत्थें लोकें गी अग्गें जाने आस्तै रस्ता गै नेईं थ्होआ करदा हा ते उत्थें इक्क बंदा इक्क बी इक्क थमां मते लोग जेह्ड़े ऐहे सत्त अट्ठ ओह् ग्रिल गै भज्जी गेई ते ओह् थल्लै डि'ग्गी पे ते ओह्दे चा किश घायल होई गे ते दौ चार जेह्ड़े हे उंदी मृत्यु बी होई गेई जेह्ड़ी एह् इक्क अनअसपैक्टेड चीज़ ही सारे घरा दा उत्थें दर्शन करने गी जंदे न माता देवी दे चरणें च तां जे उंदे जीवन च सुख समृद्धि आवै लेकिन उत्थें जाइयै उनेंगी केह् पता हा की उनेंगी उत्थें अपने जीवन थमां गै हत्थ धोना पौग उनेंगी उत्थें जाइयै मृत्यु हासल होग एह् इक्क बड़ी अनअक्सपैक्टेड चीज़ ही